अऽ अट्ठाइस अक्टूबर दो हजार उन्नीस सत्रह अप्रेल आ उन्नीस सए पञ्चानबे आ चौदह सितम्बर दो हजार चौदह अऽ सत्रह अप्रेल दो हजार पन्द्रह तेरह अप्रेल दो हजार बीस